औ खिन्थानो हागोन आङो जानायखौ अमा गोरान अमा गोरानजों थमेट' दाउ ब्रयलार ग्रेबि आरो सावमिन मम' मम' फ्राय सिकोन सावमिन टुप्पा पिज्जा सिकेन द्राइ फ्राय बेफोर गासैबो बुस्तुफोरखौनो आं जोबोद जानो मोजां मोनो जेरै आलु फ्राय आलु फ्रायखौबो आं बहुद जानो मोजां मोनो अनलाजों दावजोंबो आं बहुद जानो मोजां मोनो नारजि ओंख्रि ओमफ्रायो आं न'आवबो बेफोरनो सावमिन मम'फोरखौ बानायनानै जानो थ्राइ खालामो नाथाय न'आवनि बानायनाया जेरै रेस्टुरेन्ट दखानफोरनि बादि मोजां जाया बिदिनो आं सावमिन मम' बेफोरखौ आं बांसिन जानो गोथाव मोनो अमाखौबो अमा गोरानखौबो आं जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय सबाइजों अमा आथिं बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो